जो बरे विचार सांगता आपली समाजा कडेन आशिल्लीं कर्तव्यां समजायता मनीस म्हूण जगतना जे प्रस्न येतात तांकां कशें तोंड दिवप आपली हेरां कडेन वागणूक कशी आसची अश्यां गजालींनी मार्गदर्शन करता तांकांच हांव धार्मीक फुडारी समजता म्हाका ईशा फांवडेशनाच्या सदगुरूचे विचार मानवतात ते म्हणटात खंयचेंय काम जें आसा तें मायेन मोगान आनी मन लावन करचें प्रत्येक मनशाच्या भितर राग खुशालकाय आनी पिडा आसताच म्हूण हे भाव मनशाच्या इत्से प्रमाण तयार जावंक जाय आपूण जें कितें करतां तें बरेंच करपाचो हट्ट सगळ्यांचो आसता पूण तशें करिनासतना आपूण जें कितें करतले तें हेर लोकांक ताच्या पसून खुशालकाय मेळटली अशें आसूंक जाय मनीस म्हूण जेन्ना आपले भितर राग मत्सर ईर्शा तयार करता तेन्ना तो स्वता पयली मरता तूं स्वता भितर हें वीश तयार करता जाल्यार तूं स्वता मरतलो दुसरो मरचो ना आपल्या नशिबाचो मालक स्वता जायात अशें तांचे विचार म्हाका जिविता कडेन पळोवपाची नदर बदलपाक लायता म्हणून म्हाका तांचे विचार खूब मानवता